جب سے میں نے گیمس کھیلنا شروع کیا ہے گیمنگ انڈسٹری میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں ابتدا میں گیمز نسبتاً سادہ دو ڈی گرافکس اور می دودو کنٹرولس کے ساتھ ہوتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں ترقی نے انہیں ایک مکمل انٹرایکٹو اور حقیقت کے قریب تجربہ بنا دیا ہے آج کے دور میں ہائی ڈیفینیشن تین ڈی گرافکس اوپن ورلڈ گیمس آن لائن ملٹی پلیئر موڈس اور ورچوئل ریئلٹی جیسے عناصر نے گیمنگ کو ایک مکمل تفریح اور سماجی سرگرمی بنا دیا ہے